बर' रावा गुबुन राव माने जोङो जों गावनि बर' रावखौ बावनानै बा बर' रावखौ बाहायालासेनो जों गुबुन राव बाहायनो गोनां जायो बा बाहायबोबाय थादों दा जेरैहाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानै बुङो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप खौ बर'आव मा बुङो जों बेखौनो जोंयो माने गोसोयाव फैयामोन दा जों मिथिनाय बादिबा जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप खौ मा होनो गावसुंथा हानजा होननानै बुंनाय जायो बर'आव ओमफ्राय बेबायदिनो भिलेज अरगानायजेसन होननानै बुंबाय थायो भि अ खौ दा बेयो मा नो गामियारि आफाद आरो लोगोसे माबा दङ सेक्रेतारि प्रेसिदेन्तफोरखौ जों बर' रावाव बुङा बर' रावाव जोंहा मा जायो आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसेयावनो जों बिदिनो खायसे खायसे जोंनि बाजार हाथायफोराव थांबा जोङो माखासे बर' रावखौ गारनानै अखमिया राव सोनानै बा इंराजि राव सोनानै जों बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो बेंक पासबुक आपदेत खालामनायखौ बा नाय नोंना फैसाया बेसे दङ बेखौ मा होनो जोङो इंराजि रावाव आपदेत खालामनाय होननानै बुङो ओमफ्राय लोगोसेयावनो जोङो माखासे जोंनि बर' रावखौ बावनानै इंराजि रावखौनो बाहायबाय थायो बाहाय जोङो मा होनो इयुन जोलैफोरनो माने जोङो गावनि बर' रावखौ माने फोरोंलांनो हायाबा जोंनि बर' रावा बेबायदिनो लासैनो माने गोमालांगोन बा नासयजागोन दा बेखौ जोङो मिथिनाय जायो